मेरा नांऽ मोहित कुमार में डिग्री कालेज च पढ़ना ते बाकी मेरा फेवरेट सब्जैक्ट जेह्का ऐ जेह्का मेरे दिलै गी खुशी दिंदा ऐ ओह् मेरा कंप्यूटर ऐ ते उस गल्लै अ'ऊं शैल पढ़ना बिल्कुल ते मैडम जि'यां बी मिगी क्वश्चन दिंदियां जां जो बी करदियां अ'ऊं बाकी सब्जैक्टें छुड़ियै जैदा ध्यान मेरा इस्सै तरफ जंदा ते बाकी कंप्यूटर जेह्का ते हून औने आह्ले टाइम बिच जैदा स्कोप बी न्हाड़ा गै जां न्हाड़ा म्हत्तव बी ऐ ते हून घरा आह्ले बी इ'यै आखदे के तूं इ'यै पढ़ जां इ'यां उ'आं ते बाकी कंप्यटर गै पढ़ना में अग्गें लाइफ टाइम सोचे दा हून कंप्यूटर च डिग्री करनी कोई बड्डी लैनी अग्गें अपने घरे आह्लें दा नांऽ रोशन करना अपना बी करना ते कंप्यूटर हून औंदा बी मिकी इ'यै जैदा ते जैदा ध्यान बी मेरा इस्सै च ते पढ़ना बी शैल अ'ऊं ऐसी गल्ल नेईं ऐ जे बाकी इ'यै पढ़ना